असां पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखण लाइ सुबुहु साण उथे योग कंदा आहियूं डाक्टर बि इहे ई सलाह ॾींदा आहिनि तव्हां पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखणु चाहियो था त पंहिंजे शरीर खे हलायो शरीर हलण सां हलिको फुलिको बि थिए थो ऐं बीमारियूं अंदरु प्रेवेश नथियूं करे सघनि सुबुहु साण उथी टीवियुनि में यूट्यूब जी सहायता सां वॾनि जी सहायता सां असां योग करे सघूं था घणेई माण्हू योगा टीचर बि जोइन कंदा आहिनि ऐं उहे टीचरां हुननि खे योग कराईंदा आहिनि घणेई तरीक़े जा हुननि में योग आसन थींदा आहिनि अॼुकल्ह त स्कूल में बि हीअ नियम निकिरी विया आहिनि त प्रार्थना खां पोइ ॿारनि खे योगा कराइजे ऐं सूर्य नमस्कार त ॾाढो ज़रूरी आहे इन्हनि सां असांजे शरीर में को बि बीमारियूं नथियूं घुसनि माण्हू वॾा अॼुकल्ह शुगर थाएराइड इन्हनि बीमारियुनि सां ग्रसित आहिनि पर योग योग हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंखें पाण घर में किथे बि वेही करे करे सघूं था हिन लाइ नको को पैसो नको को ॾोकड़ु लॻे थो पाण पंहिंजी इछा सां योग करे ऐं कराए सघूं था योग करे करे अॼु हेॾो विकसित थी वियो आहे शरूआति जे ॾींहनि में असां ॾह मिंट पंद्रहं मिंट हाणे कलाकु कलाकु ॾेढ ॾेढ कलाकु असां योगा करे सघूं था असांखे ॾिसी असांजा ॿार असांजा वॾा बि योग कनि था योग योग करण सां असांखे घणेई फ़ाइदा आहिनि पहिरियों फ़ाइदो असांजो शरीर स्वस्थ रहे थो ॿियों फ़ाइदो चुस्त फुश्त निंड सभु दूरि थियनि थियूं टियों फ़ाइदो बुख बि लॻे थी खाइण पीअण जी इछा बि थिए थी पेट अंदरु वञे थो घणे बीमारियूं दूरि थियनि थियूं योगा सां असांखे इहे चङा फ़ाइदा आहिनि बाबा रामदेव जा बि घणेई वीडियो मोबाइल ते वाएरल थियनि था उहे बि इहे ई सलाह ॾियनि था सुबुहु साण उथी असांखे सूर्य नमस्कार ऐं योगा करिणी खपे